आंनाव माखासे रोंगथि दङ जेरै इन्टरनेट सालायनाइ बिफोर गासिखौबो अनलाइनबो खालामनाय बिफोर गासियावबो गोरोंथि आंनाव रोंगथि दङ आङो माखासे गोबां खामानिफोरखौ मावनानै होयो जेरै लोगो ओरो गोबां नांगौ लोगोफोर आरो मानसिफोरनो बे अनलाइन खामानिखौ मावनानै जे बेफोर गासैबो मोजांनि थाखाइ मावनानै होयो आरो बेफोर गासियावबो मोजाङै मोजां मावनो हायो आरो बेजों लोगोसे गावनि थाखायबो मुलाम्फा खालामनो हायो आरो बेफोरखौ आङो गोजौ थाखोसिम लांनो थाखाय आङो गोबां नुजासारनाय माखासे अनलाइन खामानिफोरखौ मावो आरो बेजों लोगोसे गोबां नांगौ रोखोमै आंनि गुबुनफोरनो लोगोफोरनो आरो गासिनोबो मदद खालामो जेरै अनलाइन खालामनाइ आरो गोबां माखासे नांगौ रोखोमाव इन्टरनेटखौ लानानै खामानि मावनो हानाय जेरक्च आरो गोबां माखासे इन्टरनेटजों सालाइनाय वेबसाइड बाइदिसिना बेफोरखौ आङो बाहायो आरो नांगौ रोखोमै आङो बेफोर गासिखौबो लोगोफोरनो फ्रभाइड खालामनानै होयो आरो बेजों लोगोसे गावबो हारसिङै मोजां खामानि मावलाङो आरो बेजों लोगोसे बेफोर गासिबो थानाइनि थाखाइ आङो गोबां सुबिदाखौ मोनो लोगोफ्रा आंखौ मोजां नोजोर होयो आरो रोंगथि होनानै बुङो मानोना आं गासिनिखौबो गासिखौबो मोजाङै मावनानै होलाङो बेफोर गासै खामानिफोराव गोबाङैनो मदद खालामो आरो आंनिबो मदद खालामो आरै गुबुन लोगोफोरनि थाखाइबो मदद खालामो आरो दानि जुगाव साइनथिफिक जुगाव गोबां अनलाइनजोंसो खामानि जासैखाय बेफोर गासिखौबो अनलाइनै मावनाइ जायो बेफोर गासिबो मोजांनि थाखाइसो जेराव थाङालासैनो मोनसे जायगायाव थानानै गुबुन जायगा दाबसेफोराव मावनो हानाय बाइदि बेफोर गासैबो मोजाङै अनलाइननि गेजेरजों जायो बेफोरखौ गासैखौबो आङो मावो बेफोर गासै रोंगथिया आंनाव दङ